میں نے ڈاک ٹکٹ سے سکے چٹانیں جمع کی ہے اور وہ میرے لیے میری معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ میری تعلیمی خوددار کو بڑھانے اس میں قدر و منزلت حاصل کرنے میں بہت سہارا ہے بہت قیمتی بہت اہمیت کی حامل ہے ان کے ذریعے سے میں دوسروں کو اپنی پچھلی تاریخ پچھلی روایات ہر چیز کے بارے میں بتا سکتی ہوں یہ میرے لیے بیش بہا نعمت کے مثل ہے یہ میری زندگی میں بہت قیمتی ہے ان کے ذریعے سے میں مجھے میری زندگی میں سر اٹھا کر کے چلنے کا موقع ملا ان کے ذریعے سے میں اپنی جو لوگ ناآشنا ہیں ان کو پچھلی روایات سے آشنا کروا سکوں تو یہ میری زندگی میں ایک بیش بہا نعمت کے مثل ہے